जेना दुर्गा पूजा भेलय ई सभ चीजमे भाग उग लेल जाइ छिकय बहुत प्रोग्राम होइ छिकय सरस्वती पूजा दिना अथि भेलय हन जे जेना सरस्वती पूजा भेलय जेना छैठ पूजा यएह सभमे बहुत तऽ बहुत भाग लै छै बहुत कलाकार मतलब आबय छै हिके डान्स उन्स सभ चीज होइ छै ओइ सभमे बहुत मोन लगैय हिके खेलकूद बहुत चीज होइ छिके सरस्वती पूजा भेलय दुर्गा पूजा भेलय या ई बहुत ढङ्गके मतलब बहुत अथी होइ छिकय ओइ सभमे हम सभ भाग ले लै लै छियै डान्स उन्समे या आओर कोइ चीजमे सभ चीजमे भाग लै छियै सभ चीज होइ छै वहाँ बढ़िआँ जेना कि भेलय सरस्वती पूजा भेलय दुर्गा पूजा भेलय यहए सभ चीज भेलय सभ चीजमे मतलब भाग लए सक लै छियै